یہ بات حقیقت ہے کہ نیوز میڈیا دیہی علاقوں کے کچھ مسائل ضرور دکھاتا ہے جیسے کہ کسانوں کی خود کشی فصلوں کی قیمت یا قدرتی آفات لیکن یہ کوریج اکثر مختصر سطحی یا مخصوص مواقع تک محدود رہتی ہیں مسلسل اور گہرائی سے دیہی مسائل کو اجاگر کرنا عموماً نظر انداز کیا جاتا ہے میڈیا میں جو مسئلہ اکثر نہیں آتا وہ ہے دیہی تعلیم اور روزگار کا بحران دیہاتیوں دیہاتوں میں اسکول تو موجود ہوتے ہیں مگر اساتذہ کی کمی بنیادی سہولیات کا فک فقدان اور ناقص معیارِ تعلیم بچوں کے مستقبل کو خطرے میں ڈال دیتا ہے اسی طرح دیہی صحت کا انتظام نظام بھی ایک ایسا پہلو ہے جس پر خاطر خواہ روشنی نہیں ڈالی جاتی چھوٹے گاؤں اکثر اسپتال یا ڈاکٹروں کی سہولت موجود نہیں ہوتی ہے اور دور دراز علاقوں میں خواتین بزرگ اور بچوں کو معمولی بیماریوں کے علاج کے لیے بھی میلوں کا میلوں کا سفر کرنا پڑتا ہے دیہی نوجوانوں کی بے بےروزگاری ہنر کی کمی اور نقل مکانی جیسے مسائل بھی میڈیا کے حاشیے پر ہیں حالانکہ یہی نوجوان ملک کا مستقبل ہیں لہٰذا یہ کہنا بجا ہے کہ میڈیا دیہی مسائل کو جزوی طور پر پیش کرتا ہے